हीअं त मां इंदोर शहर में ई जनम वरितो इंदोर में सिन्धी पाठशाला हुई हुते मां पढ़ियमि ऐं उते सिन्धी मास्टरु असांखे ड्राइंग सेखारींदो हुओ उन में अंबु केलो झोपड़ी बॉल ठाहियणु सेखारियईं झोपड़ीअ में कलर करणु सेखारींदो हुओ ऐं चवंदो उहो त कलर ॿाहिरि न वञे ऐं पंहिंजे जंहिंखे न ईंदी हुई हुनखे हथ पकिड़े सेखारींदो हुओ